तुरते ठंडियो भऽ जाइत छै आ तुरते गर्मियो भऽ जाइत छै तुरत देहसँ आगि उठऽ लगैत छै आ तुरत ततेक बोखार भऽ गेल जाड़सँ जे ओ जेना आ तुरत फेर घामे पसिने नहा गेलहुँ तऽ सब फेर जे भेल जे अपन खोलि कऽ सबकिछु हटा दियै तुरतमे तऽ फेर दबाइ सुइया लेलहुँ तब जा कऽ